हमर घरमे हमर दादी बुजुर्ग छै ओकर उमर होइके बाद ओकरा बहुत कमजोरी भए गेल छै ओकरा अधिकतर हड्डी आओर घुटनामे दर्द रहै छै ओ बेसी दूर चलि नहि पाबै छै बेसी दूर चलैके बाद ओकर थकान बहुत हो जाइ छै आओर ओकराके अधिकतर बीमार ही पड़ै रहै छै आओर ओकराके डाइबिटीजके भी शिकाइत छै तऽ ओकरा खान पानके खास ध्यान रखल जाइ छै हमर आओर हमर माता पिता ओकरा बहुत ध्यान राखल पड़ै छै ताकि उनकाके कोइ तकलीफ न हुए उनकाके लिए खाना पीना अलग व्यवस्था रहै छै ताकि उनका खाना आओर ताकि उनकर डाइबिटीजके भी ध्यान रखल जाइ आओर उनकाके अधिकतर बीमार रहैके वजह रहै छै की उनकाके खाना सही नहि मिलै छै अगर उनका खाना सही नहि रहै छै तऽ उनका तबियत खराब हो जाइ छै आओर उनकाके जादातर मौसम चेंज हुअएके वजहसँ भी उनकाके तबियत खराब हो जायल रहल छै ताहिसँ ओकरा लए हम गरम दूध हल्दी आओर उनकाके तेल लगाके मालिश करै छियै ताकि उनका स्वास्थ ठीक रहै आओर उनका कोनो तकलीफ नहि होवै आओर उनकाके घुटनाके दर्द लए हम ओकराके तेल लगाके मालिश करी दै छियै ताकि उनका घुटनाके दर्द आओर पयरके दर्द ठीक रहै